हेलो अच्छा हम सुपौल जिलासे बाजै छियै प्रणाम जी जी जी हम जे छै से दोसर जगह से अयलहुँ हॅं आओर अहाँके जे छै से गाम घरके जे छै से सभटाके बारेमे जे छै से जानबाके यऽ जी प्राकृतिक एतुका बारेमे बता देतियै तऽ अतिउत्तम होइतै जी जी जी जी जी हुँ जी जी जी

जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी ठीके छै अहाँके अहांँसे जे छै से इएह सभ जानकारी लेबऽके रहै हमरा ठीक छै प्रणाम